وعلیکم السلام بولیے جناب جی بات ہو رہی ہے آپ کو

ہاں مل جائے گا آپ کو پودا مل جائے گا ہر طرح کا پودا ہے ہمارے پاس لییچی کا ہے آم کا ہے پپیتا کا ہے ہر طرح کا پودا ہے ہاں تو جی مل جائے گا آپ کو لیکن ایک درجن لیجیے گا تو تھوڑا کم بیشی ہو جائے گا آپ کو تھوڑا منافع ہو جائے گا ہم کو بھی ہو جائے گا ایک درجن لینے پر لییچی کا پودا حساب مل جائے گا آپ کو ایک درجن پہ ہو جائے گا آپ کا کم بیشی ہو جائے گا ابھی اماؤنٹ اماؤنٹ پر رہا ہے ڈو ڈیڑھ سو روپیہ جی وہی ہم بولے کہ ایک درجن لینے پر ہی آپ کو منافع دیا جائے گا کم بیسی ہو جائے گا اس میں ایک درجن لیچی گا پودا لیجیے گا تب جی ہم بھی لگا دیں گے لیکن آپ کو ایک درجن لینا پڑے گا اور ایک درجن میں کیا ہے کہ ہمارا بھی کچھ منافع ہو جاتا ہے اس میں چل جاتا ہے اپنا تو اسی لیے آپ کو بول رہے ہیں اچھا جی مل جائے گا آپ کو سپول ضلع ہے نا آپ کا تو آ جائے گا وہاں بھی اپنا ہے پودھا وغیرہ ہاں آم کا بھی رکھتے ہیں اس کا پرائز آپ کو ایک سو بیس روپیہ پڑ جائے گا ایک پودا کا مالدہ آم ایک پودے کاا ایک سو بیس سے زیادہ کہاں بتا رہے ہیں آپ ایک بار دیکھیے تو پودا اگر دیکھیے گا ہمارے پاس کیسا پودا ہے اس حساب سے ہم آپ کو لگا دیں گے اگر آپ کو لگے گا کہ تھوڑا یہ ہے خراب لگ رہا ہے تو کم کر دیں گے باقی وعلیکم السلام ٹھیک ہے